ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے دراصل بات یہ ہے کہ میں کچھ دن پہلے امیزون ایپ استعمال کر رہی تھی تو مجھے ہیڈ فونس دکھائی دیے تھے جو کہ پانچ ہزار روپئے کے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ ہیڈ فونس خریدا جائے میں نے اسے آڈر کی لیکن جب آج وہ ہیڈ فونس مجھے ملے تو میں اسے دیکھ کر بہت اداس سی ہو گئی کیونکہ یہ ہیڈ فون بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں ان کا ویٹ بہت بھاری ہے اور ان سے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور یہ تو ہے اور ان کے اسپیکر بھی اچھے نہیں ہیں ان کی پیکنگ بھی اچھی نہیں ہے اور یہ موبائل سے جلدی کنیکٹ ہی نہیں ہوتے ہیں کانوں میں درد الگ ہونے لگتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو خرید کر میرے پیسے ضائع ہی ہو گئے ہیں